ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजिकल बदलाव है जिन्होंने जीवन में और कार्य में प्रभाव डाला है जैसे अगर हमें पहले किसी को मतलब टेक्नोलॉजी के आने से पहले किसी को कुछ बोलना होता था या कुछ बताना होता था जो व्यक्ती हमसे दूर है तो उसके लिए हमें डाक भेजना होता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था क्या पता कि जब तक वो उसके पास बात पहुँचे तब तक समय बहुत निकल चुका हो तो इसलिए जबसे टेक्नोलॉजी आई है तो इस तरह की समस्या भी दूर हुई है अब हम तुरंत किसी को भी मैसेज भेज कर उसे बात बता सकते हैं उसे फ़ोन करके बात बता सकते हैं इससे कार्यों में भी और निजी जीवनों में भी बहुत सरलता आई है और ऐसे टेक्नोलॉजिकल बदलाव हमारे लिए अच्छे भी हैं तो इनके कई दुष्प्रभाव भी हैं अगर देखा जाए तो प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनकी दुष्प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलते हैं यह हमारी संस्कृती को कुछ थोड़ा सा ख़त्म भी करने लग गए हैं तो यह दुष्प्रभाव भी हमें उसके देख सकते हैं बाकी टेक्नोलॉजिकल प्रभाव तो इसके बहुत ही हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते जा रहे हैं और हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाते जा रहे हैं